यदि मुझे मौक़ा दिया जाए तो में किसानों के और श्रमिकों के सहायता के लिए अच्छा खाद उचित सहाब समय पर लोन और सस्ता लोन सस्ता बीज बोरिंग की सुविधा समय पर करा देंगे किसानों के हित के लिए अच्छे बीज उपलब्ध मार्केट से कराएंगे और सस्ते दर पर लोन दिलाएंगे और